امتیازی سلوک ایک ایسی حالت ہے جس میں کسی شخص یا گروپ کو صرف ان کی نسلی مذہبی جنسی یا دیگر شناختی خصوصیات کی بنیاد پر منفی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تعصب کسی بھی معاشرتی یا ثقافتی سیاق و سباق میں پیش آ سکتا ہے اور اس کا سامنا کرتے وقت لوگوں کو مختلف سطحوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے امتیازی سلوک کا سامنا کرنے والے افراد اکثر مختلف تجربات بیان کرتے ہیں جیسے کہ انہیں مختلف معاشرتی مواقع سے محروم کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے یا ان کی شناخت یا پس منظر کی بنیاد پر ان کے ساتھ نا پسندیدگی کی ظاہر کی جاتی ہے یہ تجربات کسی بھی جگہ ملک یا قوم میں ہو سکتے ہیں اور ان کا تعلق صرف مخصوص گروپوں یا اقلیتیوں سے نہیں ہوتا بلکہ وسیع پیمانے پر پایا جا سکتا ہے افراد جو امتیازی سلوک کا سامنا کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں اسی طرح سماجی انصاف اور برابری کے ادارے اور تنظیمیں بھی امتیازی سلوک کے خلاف کام کر رہی ہیں تاکہ ہر فرد کو ایک برابری کا موقع فراہم کیا جا سکے اور معاشرتی تفریق کو کم کیا جا سکے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امتیازی سلوک اور تعصب نہ صرف متاثرہ افراد بلکہ پورے معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے اس لیے ان مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوشسیں ضروری ہیں تاکہ سب کو ایک منصفانہ اور عزت دار زندگی گزارنے کا موقع مل سکے